तिला सकरातिमे हमसब चूड़ा कुटबै छी लाइ बान्है छी चिल्लौर बान्है छी हमसब आरामसँसब आदमी खाइ छी भगवतीके तिल चाउर उसरगै छी तिल चाउर उसरैगके धिआ पुताके दै छी सब खाइए तकरा बादमे सरस्वती पूजा अबैए सरस्वती पूजामे धिआ पुतासब सरस्वतीजी के मूर्ति कीनिके लाएल दरब्बजापर पूजा केलक तऽ सरस्वती पूजा भेल तकरा बाद होली आएल होलीमे हमसब रङ्ग अबीर धिआ पुता खेले खेललक बहरिआ जते आएल सब आएल सब बहरिआ केलक पूजा पाठ केलहुँ हमसब भगवतीके पातरि देलहुँ सम्मत दिन खीर लऽ कऽ पुआ लऽ कऽ आओर फेर होली दिना मीट भात खेलक रङ्ग अबीर उड़ेलक धिआ पुता सब अथी केलक तकरा बाद हमसब ओही दिन डोरा बान्हलोँ सपताके डोरा बान्हलोँ होली दिन तकरा बाद चैत भऽ गेल चैतमे जूड़ शीतल आएल जूड़ शीतलमे पूड़ी बड़ी बनेलहुँ भात बनेलहुँ सतुआ पीसलहुँ सतुआ ब्राह्मणके नोत देलहुँ सतुआ खुएलहुँ खीर पूड़ी बड़ी तरुआ तीमन कचरी सब खुएलहुँ फेर प्रात भेने पनरह तारीखके भगवतीके पातरि देलहुँ फेर खीर बनेलहुँ फेर सब खेलक तकरा बाद तिला सकरात अथी जूड़ शीतल भऽ गेल जूड़ शीतलके बाद फेर बैसाख आएल रवि शनि हमसब फेर दिनकरके डोरा बान्हलोँ फेर जर बैसाख बीतल जेठ आएएल हमरासबके बट सावित्री पूजा भेल बेटीसब जकरा सबके बिआह दान भेल रहत सब बड़ गाछ लग गौर बनाकऽ सब सावित्रीके पूजा करऽ गेल जेठ महिना अखाड़ महिना धानके रोपनी भेल पाबनि अखाड़मे नहि भेल साउनमे फेर मौधश्रावणी भेल जे बेटी बरसाइत पूजने रहै नब बिआही तकरा मौधश्रावणी भेल चौदह दिन रोटी नहि खेलक उसना नहि खेलक अरबा अरबैन खाके ओ बेटी पूजा पूजलक कथा सुनलनि पूजा केलनि फूल लोढ़िके लेलनि बिषहाराके पूजा केलनि साउनमे भादबमे चौरचन चौरचन केलहुँ हमसब पूड़ी पिरिकिया खौजरी सब बनेलहुँ चौठके खीर कऽ कऽ हमसब हमसब नया कपड़ा वस्त्र पहिरके हमसब नया चूड़ी पहिरके अँगनामे सब चीज दही पौरके पसारिके सब चौरचनके हाथ उठेलहुँ आसिन मास आसिनमे दुर्गा पूजा होइए दुर्गा पूजाके हमसब पातरि भगवतीके दै छी दुर्गा पूजा देखऽ जाइ छी खोइँछ भरै छी दुर्गा पूजाके मिठाइ चढ़बै छी खोइँछ भरै छी कार्तिकमे हमसब कार्तिकमे छठि होइए कार्तिकमे छठि होइए तऽ ओकरा हमसब एक दिन माछ मड़ुआ बारलोँ एक दिन नहाइ खेलोँ एक दिनसँ खरना केलोँ खरना दिन दिनमे व्रती रहल व्रत रहल रातिमे खीर बनाके नबेद देलोँ जतेक अर्घ रहै छी मानल सब अर्घके नबेद देलोँ आओर नबेद दऽ कऽ तहन हमसब से पूजा खरना केलोँ प्रात भेने छठि भेल छठिमे सँझुका अर्घ दिन पूड़ी पकेलोँ ठकुआ पकेलोँ भुसबा बनेलोँ पिरुकिआ बनेलोँ खौजरी बनेलोँ सबके लऽ कऽ ढाकीमे सैतलोँ लऽ कऽ पोखरि घाटपर धिआ पुता गेल हमहूँ गेलोँ पाबनि केलोँ ओहिठमा